हैलो अंजी अच्छा तुस इत्थै चक्कर लाने ई आए दे इ'यां रौंह्दे न इत्थै बड़े होटल न इं'दे दो त्रैऽ होटल न जित्थै तुस रौह्ना चांह्दे रेस्टोरेंट आह्ला सारा किश थ्होई जाना रुट्टी बी थ्होई जानी चाह् पानी जे तुस बी चांह्दे होगे ते इत्थै आइयै गल्लां होई जानियां कोई निं फुल्कै थ्होई जाने जे थुआढी मरजी फुलकै थ्होई जाने जे थुआढ़ी मरजी होग थ्होई जाने तुस चक्कर लाने बड़ी खुशी होई सगुआं तुस प्रमोट कराने इस जगह् ई तुस गड्डी लाने ई हां पार्किंग बी थ्होई जंदी इत्थै बड़ी जगह् बथ्हेरी जगह् न जित्थै तुस गड्डी लाई सकने

इत्थै अस्पताल कन्नै गै जित्थै थल्लै अड्डा ऐ निं ते कराओ तुस रस्ता शैल ऐ अस्पताल बी लब्भी जाना ते दोआई थ्होई जानी डॉक्टर बी होने उत्थै प्राईवेट बी हैन दो त्रैऽ बौंह्दे इत्थै तुस उ'नेंगी बी दस्सी सकने आइयै ठीक ऐ चलो ठीक ऐ कोई निं कोई निं ठीक ऐ